आप सम्भू साइकिल विक्रेता ही बोल रहे है सर आपके पास पुरानी बाइक एवेलेबल है सर हाँ दो हजार सोलह सत्रह हो सर मेरे पास बीस हजार हजार रुपए का ही बजट है

जी सर वो तो मैं करवा लूँगा पर मेरे पास भी इसी वक्त बीस हजार रुपए एवैलेबल हैं मैं सर भरतपुर से बात कर रहा हूँ जी सर कंपनी तो सर किसी की भी हो पर बीस हजार रुपए में उपलब्ध हो जानी चाहिए मेरे को सर सर मुझे ही हीरो में एवैलेबल करवा दीजिए आप कोई भी बाइक सर ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं हो पाएगी मुझे ऑनलाइन फोटो भी भेज दीजिए फिर ऑनलाइन कितने रुपए में उपलब्ध हो जाएगी ये सारी डिटेल्स मुझे दे दो सर ठीक है सर ओके सर